जी मैं भोपाल गेलेक्सी से बात कर रहा था बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी भोपाल गेलेक्सी इस्टोर से कम लैपटॉप शोरूम से बात कर रहा हूँ मैडम जी बताइए अच्छा अच्छा जान सकता हूँ क्या बजट है आपका अच्छा फ़ोट्टी टू फ़ोट्टी फ़ाइव थाउज़ेन्ड अच्छा मैं जान सकता हूँ कि किस पर्पज़ से आप खरीद रहे हैं लैपटॉप अच्छा अच्छा अच्छा तो मेरे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे लैपटॉप्स अवेलेबल हैं क्यूँकि मेरा एक बड़ा शोरूम है तो मेरे पास हर तरह के हर क्वालिटी के लैपटॉप्स अवेलेबल हैं तो लगभग लगभग आपको जिस पर्पज़ से जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आपको पढ़ाई के पर्पज़ से चाहिए तो लगभग सिक्स्टी थाउज़ेन्ड तक का आपको बजट लेना पड़ेगा क्यूँकि ऐसे फ़ोट्टी टू फ़ोट्टी फ़ाइव थाउज़ेन्ड में जी हाँ फ़ाइनैंस कर सकते हैं ना फ़ाइनैंस हम आपके पास एक भी रुपया नहीं होगा तो भी हम लोग आपको लैपटॉप दे देंगे ज़ीरो फ़ाइनैंस की सुविधा अवेलेबल है आप उस तरह से जो है निश्चिंत रहिए ठीक है आपको फ़ाइनैंस कर दिया जाएगा बस यह है कि आप एक बार शोरूम पर आकर के जो यह आप अपनी चोइस का जो भी लैपटॉप आपको पसंद आता है आप वह जो है सेलेक्ट कीजिएगा उसके बाद में जो भी जो प्रोसेस रहती है पेपर वर्क रहता है वह पूरा करके हम आपको लैपटॉप दे देंगे ठीक है तो ओके